हेल' अ' औ ब्रह्म नोंथां मा खबर गयआथ' सोंफैबाय दङ फानथ'वाखै होनायालाय ओरैनो थिन लाक होबाय आरो मथा मथि बिघा थाम

बेनोथ' जादों दा जिनिसखौ गायोब्ला माखासे जथन'बो नांगौ दा बिदिब्लालाय गय गायनाया माखा थैजोंबदों फरमुलाखौथ' खिन्थानो हागोन हानाया आमफ्राय बै माबा नांगोन आरो गय फुलिया जगार दङ फा गायाथ' गायनायनिफ्राय ओरैनो सय बोसोर मथा मथि सय साट बेयाव थायो आरो दा बेखौ बांद्राय गोथौबो फबनो नाङा हाया आमफ्राय बांद्राय साद्रायावबो दोननो नाङा गायोब्लाथाय आमफ्राय बेखौै जेब्ला बे बैसाग दाननि बे अखा फैनानै मानि हाया जिब जागोन हा जिब जानाय समावसो बेखौ गायनांगोन आरो दा बिदिनोसै आरो जुदि लांदांथारबा गेजेर गेजेर थालिरबो गायना होनांबाय माने थालिर गायनायनि जाहोनानो मा थालिरा माखासे मानि हानिफ्राय दै बोनानै होयो दैखौ आमफ्राय बे गय फुलिफोरनो रानसारना होयो लोगोसे गयावबो साया मोनो आरो गयाव साया मोनो आमफ्राय ओजोंहाय फारनैथिंबो खामानि जाहैबाय मानि गयबारियाव बे थालिरखौ बे फांफा फांनै गेजेर गेजेर गायस'ना होयोब्ला थालिरनि फिथाइखौबो मोनबाय नोंथाङा थालिर ओंख्रि ओंख्रि जाजाग्रा थालिर गायनो हायो आरो थालिरखौ फोमोन्नाबो ओरैनो फाननो हाबाय हयथ' जानो हाबाय बिदि आरो दा आमफ्राय गयाथ' आरो जाथ दङना दानिया बै शिलंनिया गय गायो शिलंनियाबो गय गायो जे शिलंनियाथ' बोसोरसेयाव मानि खेबनै मोनगोन आरो खेबनै जायो बियो आमफ्राय आरो जोंनि लकेल बेथ' आरो बोसोरसेयाव खेबसेल' नालाय बेखौबो गायजायो फुलि दं फुलिया दं आंनियाव दंनायालाय गय फुलिया मानि गय गुदिनि हाखौ नोंथाङा बिराथ साफा खालामनांगोन आमफ्राय हायोब्ला मानि एसे एनै हा दामोल दोनफैनानै बे हाखौ एसे गोजो होनानै बेहायनो नों फाथैखौ दे जागोन दे नोंथाङा जेब्ला फैयो होमब्लानो गय फुलिखौ मोनलांगोन आरो फाथै फुलियाबो मोनलांगोन दे आं नोंनो अब्ला मोजाङै खोन्था हरगोन दे ओ दे दे जागोन दे गोजोन्थों दे